चिड़ियाँ तनीक बड़े नीक लागैत छै आ चिड़ियाँ भेलै सुग्गा सबसे बेसी भेलै जे चिड़ियाँमे सुग्गा भेलै सबसे बढ़िआँ सुग्गा होइत छै तनिक नीक तनिक बढ़िआँ लगैत छै ओहिसे सुग्गा नहि नया तोता भेलै ओकर बाद काला छै चिड़ियाँ भेलै मैना भेलै ई सबसे तनीक सबके बात मतलब कुकरू कू करैत छै ने तऽ मतलब दोनो मिलैत रहैत छै फिर से ई चिड़ियाँ बोललो आ सुग्गाके आ अथीके सुग्गाके बोली ओकरासे जे चन्दक तनी सीताराम सीताराम करैत छै तऽ ओकर बोली तनीसे कनी बढ़िआँ लगैत छै इहए सब सुग्गाकऽ बारेमे बहुत बढ़िआँ रहैत छै सुग्गा सबसे बढ़िआँ रहै छै